मां सिलाई कमु कंदी आहियां उन में मां वॻा हुजनि ब्लाउज हुजनि या पर्दा हुजनि या कुझु बि सिलाईअ जो कमु हुजे त मूंखे ईंदो आहे त मां सिलाईअ जो कमु कंदी आहियां उन में हिकु ॾींहुं अहिड़ो ठहियो की मूंखे मुंहिंजे माई सुबराइणु वॻा ईंदी आहे उन मूंखे अची करे चयाईं त मूंखे पंज वॻा ॿिनि ॾींहनि में सुबी ॾिजा मां चयोमांसि त ॿिनि ॾींहनि में कीअं सुबजंदा त उन मूंखे चयो त मूंखे ओचितो शादीअ ते वञण जो नकी थियो आहे त मां चयोमांसि भले हाणे तव्हांखे खपनि त मां सुबी ॾींदीमांव मां उन जा वॻा वरितामांसि ऐं चारि वॻा त सुबी छॾियामांसि पर अञा हिकु वॻो बाक़ी हुओ त मूंखे माइटनि मां फोन आई त असां तव्हांजे शहरु पासे खां निकिता आहियूं त असां तुंहिंजे घरि ईंदासि त तूं असांजे सत माण्हुनि जी रोटी ठाहे रखजांइ मां वीचार में पइजी वियसि त हाणे मां उनखे पंज वॻा कीअं पूरा करे ॾींदीमांसि मां सुबुह जो सवेरु उथी करे ऐं झटि कमु झटि कमु लाहे ऐं जल्दी रोटी करे मां उनखे ॿीं कलाक में वॻो सुबी ॾेई ऐं पंज वॻा पूरा करे उन खे मंझंदि ताईं ॾेई छॾियामांसि